हँ अपनसभके गाँव या शहरमे बहुते प्रकारके चीज हम देखलहुँ लेकिन हमरा बड्ड सुन्दर लागल तऽ गाँवमे देखैत छियै लोग आओर एक दू दादीमाँसभकेँ देखैत छलियनि एक साथ बैठिके खाना खाइत छलखिन एक साथ बैठिके गप्प मारैत छलखिन एक साथ बैठिके टीवीके मनोरञ्जन लैत छलखिन एक साथ बैठिके हँसी मतलब मजाक भऽ जाइत छनि ईसभ हमरा देखि कऽ बहुते सुन्दर लगैत छथि कियाकि हुनकासभकेँ देखैत छलियनि जे खुलि कऽ अपन बात कहैत छलखिन एतेक हुनका खुशी रहैत छलनि जे हमरा देखि कऽ बड़ सुन्दर लगैत छले आओर अनेक प्रकारके हमरा बहुते बातसभ सुन्दर लगैए गाँवमे जेनाकि गाँवमे देखैत छियै जेनाकि खेतियो पथारी करैत छै ओहियोमे हमरा बहुते नीक लगैए जे केना हमरा ई देखयके मिलैये की केना हमसभ नहि बुझैत छलियै जे दालि केना होइत छै चावल केना होइत छै जे देख आब देखैत छियै जे हुनका केना रोपल जाइत छै केना उगाएल जाइत छै केना कटल जाइत छै देखै छियै आओर हमरा इहो नीक केना नीक लगैए जे हमसभ जाइत छियै तऽ देखैत छियै जे ओसभ धूपमे देखैत रहैत छियै जे कतेक मेहनत करैत छथिन जे हमसभ खाना खाइत छियै ताहि द्वारे अनेक प्रकारके चीज हमरा बहुत सुन्दर लगैए आओर देखैत छियै जे शहरोमे गेलहुँ शहरोमे देखलियै जे शहरमे ई नीक लागल जे हमरा कतहु गेलहुँ तऽ देखलहुँ सभचीजके सुविधा जेना शॉपिंगे करयमे बहुते सुन्दर लगैए कपड़े आओर खरीदयमे नीक लगैए जे कपड़ा आओर खरीदलहुँ तऽ पहिरके देखैत छी जे हमरा कतेक सुन्दर लगैए